हम ग्रहों पर बाहरी जीवन की बात करें तो मुश्किल है कि पृथ्वी के अलावा बाहरी जीव बाहरी ग्रहों पर जीवन संभव तो है पर इतना नहीं है जितना कि पृथ्वी पर है वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव तो है वहाँ संभावना हो सकती है लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं की गई है कि वहाँ जीवन संभव हो क्योंकि वहाँ की जो मौसम जलवायु है वहाँ बहुत ज़्यादा संगठन कठिन है हालाँकि ऐसे अन्य ग्रह भी हो सकते हैं जिसमें पृथ्वी की कुछ मेहमान नवाज़ विशेषता हों लेकिन पृथ्वी के पृथ्वी में जो विशेषताएँ हैं वो अन्य ग्रहों पर नहीं हैं अभी वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रहों को नहीं ढूँढा जिनकी पूर्ण रूप से पृथ्वी की तरह जीवन यापन किया जा सके ग्रहों पर जीवन संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का जो तापमान है बेहद ठंडा है विशालकाय ग्रह ना सिर्फ़ बेहद ठंडे हैं बल्कि पृथ्वी बिल्कुल इस बिल्कुल मतलब ऐसा है कि पृथ्वी पर जीवन यापन ईज़ीली हो सकता है अदर ग्रहों की अकॉर्डिंग लेकिन जीवन संभव अन्य ग्रहों की अपेक्षा आम तौर पर पृथ्वी पर ही रहते हैं तो चाँद पर भी वैज्ञानिकों ने बताया है कि जीवन संभव है कुछ लोगों ने ज़मीन भी वहाँ खरीदी है वहाँ पर अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश लगातार जारी है परंतु अभी इस पर पुष्टि नहीं की गई कि वहाँ जीवन संभव है और और भी ऐसा है कि ग्रहों पर खोज तो जारी है ही वहाँ जीवन संभव हो सकता है मानना है कि संभव हो सकता है संभव नहीं है क्योंकि जितना ज़्यादा जीवन पृथ्वी पर संभव है उससे कम वहाँ बाहरी ग्रहों पर है क्योंकि बाहरी ग्रह पर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है जो पृथ्वी पर मतलब संतुलन बना सही रहता है और वहाँ का जो टेंपरेचर है हर चीज़ है वो प्रथ्वी के अकॉर्डिंग बहुत अलग है